नमस्ते जी बताइए माता जी क्या काम है

अच्छा आपको फोटो बनवाना है तो कै अच्छा पासपोर्ट साइज आपको फोटो बनवानी है तो पासपोर्ट साइज आपको कितने लोगों कि फोटो बनवानी है अच्छा आपको तीन लोगों कि फोटो बनवानी है तो सभी की सभी लोगों सभी की कितनी बनवानी है अच्छा और सभी के पासपोर्ट साइज फोटो रखनी है तो आपको किसके लिए इन फोटो को बनवाना है ताकि आप हमको बताइए उसी हिसाब से हम उनके सेन्टीमीटर रखें उनका अच्छा जी जी तो आपको कोई फॉर्म भरना है क्या अच्छा अच्छा तो वैसे तो हम क्या कहते हैं कि पचास रुपये में दस फोटो बनाते हैं लेकिन चलिए आपने कहा है तो चालिस रुपये में बना देंगे आपकी फोटो जी जी जी जी अरे नहीं माता जी बड़ा नुक़सान हो जाएगा समझ जाइए तीस में नहीं बनेगा चालिस ही दे दीजिए तो हमारा वरना बहुत ज़्यादा नुक़सान हो जाएगा अच्छा बस दो ही दो ही लोगों का फोटो बनवाएं ठीक है तो ऐसा करिए कि आप पैंतीस रुपये दे दीजिए दस फोटो के लिए तो हम तीनों लोगों का करवा लीजिए जी जी जी ठीक है माता जी तो हम पैंतीस रुपये में एक दस एक व्यक्ति की दस फो कॉपी निकाल देंगे तो तीनों लोग आप शाम तक स्टूडियो आ जाइए और जी हम आप आपकी फोटो बना देंगे तो आपको आप आ जाइए शाम को सात बजे चार से सात बजे के बीच कभी भी आ जाइए

तो थोड़ा पहले तो पाँच बजे आ जाइए आ जाइए आ जाइए पाँच बजे भी आ जाइए आप तो अर्जेंट जी जी तो थोड़ा तो थोड़ा पहले आ जाइए तो अर्जेंट फोटो चाहिए या ऐसे ही चाहिए और तुरंत आपको तुरंत फोटो लेनी है या फिर उसके बाद में जी ठीक ठीक जी जी

जी ठीक नमस्ते माता जी